हां हांव काणकोणच्यान मल्लीकार्जून देवस्थानांतल्यान गुरूदत्त नरहरी देसाय उलयता तुमी विराज पै खोत न्ही हां फुलांचें डेकाॅरेशन तुमी करतात न्ही आं आं म्हजीय एक ऑर्डर आशिल्ली फ्रेश फुलां म्हाका जाय आशिल्लीं तें दिसा लग्नाच्या खातीर तर डेकाॅरेशन तुमी करतात तेजें

आं तीं नाका म्हाका हय तीं नाका म्हाका म्हाका फ्रेश फुलां जाय हय फ्रेश फुलांचें डेकाॅरेशन म्हाका करपाक जाय तेन्ना हय म्हाका फुडल्यान जें एन्ट्रन्स आसा थंय एक डेकाॅरेशन म्हणजें रावंड अशें आर्क अशें होय तेजे नंतर मदें एक बारीक येत येवपाची जी वाट आसा त्या वाटेर थोडे थोडे बारीक बारीक घालून अशें आनी मागीर स्टेजीर हय तें गुलाब हय आनी स्टेजीर फाटलें वटेनच्यान डेकाॅरेशन जाय आं तें एक तें अशें करपाचें तर बरें बरें पैकी हय जाता हय हय तसो करपाक जाता तुमचें फोटो बी आसात तेजे तुमचे तुमचे कडेन तेजे हां तें हें दाखयतले आनी तेजेर मागीर थरोवपाचें आमी आं तेजो रेट रेट बी आं रेट बी तुमचो तेजो थारलेलो आसा कितें आं लेबर्ज

बरें ओके ओके ओके बरें बरें तुमी या आनी मेळून मागीर आमी उलोवया आं बरें बरें हय बरें बरें बरें